सुपौलमे मुख्य प्राकृतिक संसाधन जमीन जङ्गल आओर नदी ई तीनू प्राकृतिक संसाधन छै मुदा एक समुचित उपयोगमे ई नहि पाबै छी ओइ कोशी नदीके बाढ़ि सब साल फसलके नष्ट करै छै घर घर उजरि जाइए लोग परेशान रहै छथि आओर नगरपालिकामे पानिक समुचित व्यवस्था तऽ यऽ स्थानीय निवासी अपन चापाकलके उपयोग करैए मुदा एकरासँ आम जनता परेशान रहैए कूड़ाके डिब्बा नगरपालिका तऽ हटबैत यऽ लेकिन क्रमके आभावमे कमी पड़ि जाइए कर्मी आओर चाही ताकि उपयोग करल जा सकैए हालाँकि बाकी सफाइकर्मी ठीक यऽ